हां जी नमस्ते सारें गी में अज्ज तोआनू सारेआं नू एह् मतलव कटिंग दे बारे च दस्सनां चाह्नी ऐं स्टिचिंंग दे बारे च सब कुश स्टिचिंगं कियां होंदी ऐ किस हिसाबा कन्नैं सारा कम्म कियां ओह् केह् बैनिफिट ऐ केह् चीज़ मतलव हर चीज़ पैह्ली गल्ल ते एह् ऐ कि कपड़े सलाई जोेह्ड़ी चीज़ ऐ जेह्ड़े एह् जेह् लोग नै कि ऐनी पपसंद करदे ऐ किसै चीज़ गी अपनें हिसाब नाल पसंद करदे नै कुश लोग पिंड च पसंद करदे कुश लोग शैह्र च पसंद करदे नै ठीक ऐ कुश मतलव कुसे दे कपड़े पसंद नी करदियां न मतलव इक ते ओह् होंदा ऐ कि असैं उंदे कोला दा कपड़े स्यानें किसे कोला दा नी सिलानें हैन न ठीक ऐ कटिंग इक मतलव पैह्लैं होंदा हा कि इरक मशीन होंदी ही अज्ज कल गौरमैंटा बड़ियां मशीनां कड्डी दियां बड़ियां ऐसियां मशीनां कड्डी दियां कि परतियै सफाई अच्छी आंदी ऐ ठीक ठाक आंदी ऐ और एह्दै च एह् आक्खनां चाह्नी आं कि मतलव जियां तुस लाई लैओ स्टिचिंग करनी ऐं कोई कपड़े स्यांदे ऐ मतलव बिल्कुल मतलव ठीक ठाक मतलव फिट्ट होंदी ऐ थोह्ड़ी जी स्टिचिंग होंदी ऐ ओह्दी थोोह्ड़ी थोह्ड़ी स्टिचिंग करनां होंदी ऐ ते सब कुश मतलव होंदा ऐ कि मतलव असैं अच्छे टेल्लर कोला दा कम्म कराचै हर चीज़ अस कोला दा ठीक ठीक होनीं चाही दी साढ़ी ते होर अज्ज कल पैह्लैं ते इक्को होंदा अज्ज कल इक मशीन होंदा ऐ मतलव बड़ी सफाई आंदी ऐ दुई होंदी ऐ कि प्यारी जेही मशीन ऐ ठीक ऐ बत्ती आह्ली मशीन ऐ एह् होंदा ऐ कि जिन्ना तुस पैस्सा लाह्गे उन्नी गै चीज़ सफाई आंदी ऐ हर चीज़ मतलव कपड़ा कपड़ा जेह्ड़ा में बोलनीं ना जेह्ड़ा अपनां स्यानां ना ओह् अच्छा कपड़ा होंदा ऐ ठीक ठीकक कपड़ा होंदा ऐ अपनैं आप जेह्ड़ा अस कपड़ा पाना ओह्दी फिटिंग अच्छी आंदी ऐ मतलव एह् होंदा ऐ के असैं कपड़ा पाए दा कुसे गी एह् लग्गनां कि असैं कपड़ा शैल पाए दा ऐ अज्ज कल मतलव कोई बी चीज़ लैओ रड़ी मेड़ गै लैह्गे तां बी तुसें थोह्ड़ा बौह्ता कपड़ा करवानां गै पौंदा ऐ कुश गौन लैओ अपनी अंगेज़मैंट वास्तै लैओ थोह्ड़ा ओह् करवानें गै पौंदा ऐ केह् होंदा ऐ कि जियां तुसें मतलव कुश कुड़ियां होंदियां नै मतलव हर पसंद अपनां अपनां मतलव एह्म होंदा ऐ कि में एह् करनां बो करनां कुश कुड़ियां टवैल्थ करनैं दे बाद मतलव ग्रैजुएशन ग्रैजुएशन लैवल करनैं दै बाद फैशन डिज़ाईनिंग च पेई जंदियां कि असैं फैशन डिज़ाईनिंग करनीं ऐं सिक्खनीं ऐं फैशन डिज़ाईनिंग सिक्खियै असैं अपनां बिज़नस चलानां ऐ कि बिज़नस चलाईयै असैं अपनां थोह्ड़ा मता बैनिफिट करचै कि पैसा अच्छा कमाई सकने आं एह्दै च एह् ऐ कि तुस लाई लैओ मतलव कि ओह्दे बाद बंदा फैशन फैशन डिज़ाईनिंग सिखदा अच्छी मतलव सैल अच्छी सोच लेईयै बिल्कुल पूरा कम्म सिक्खियै एह् नी कि पूरा सिक्खियै कुदै बैठो ते कम्म करो कोई गल्ल नी कम्म सिक्खो शैल करो दकान खोल्लो अपनां बिज़नस स्टार्ट करो ते एह् ऐ कि मतलव एह् ऐ कि अज्ज कल दे कपड़ें दा बी कम्म बड़ा ऐ कपड़ा रेट बड़ा ऐ जिन्ना कपड़ा मैह्गा होग उन्ना गै ओह्दा रेट जादा ऐ मतलव कि लैंदे कि असैं एह् कपड़ा इन्नां मैंह्गा ऐ असैं इन्नी सेआई लैनी ऐ एह् होंदा कि सलवार कमीज़ पलाजो हर चीज़मतलव अलग अलग फैशन ऐ अज्ज कल बड़ा जादा फैशन ऐ अज्ज कल शोटे छोटे बच्चे बी आखदे कि सैाढ़ा कपड़ा फिटिंग दार होनां चाही दा कपड़ा साढ़ा अच्छे टेल्लर नै सीनां चाही दा ऐ जियां तुस लाई लैओ कि हर जेह्ड़ा फैशन ऐ मतलव कि इक थोह्ड़ा जा गलमां होंदा ऐ ओह्दा फैशन होंदा ऐ अज्ज ओह्दा फैशन ऐ मतलव हर चीज़ दा अलग अलग फैशन ऐ अपनें हिसाब नाल इक ओह् ऐ कि एह्दा मतलव प्रोजैक्ट में मतलव तोआनू पैह्लैं गै सनाया अपनैं अपनैं होंदी कि में एह्दे च जाना ऐ जियां थोह्ड़ा जा कि बंदा आखदा में एह्दे च कम्म करनां ऐ एह् कम्म बड़ा स्हेई लगदा ऐ मिगी स्टार्ट करनां ऐ ठीक ऐ सब तो जेह्ड़ा आक्खो ना तुस ओह् होंदा ऐ कोई मुश्कल च कम्म नेंई ऐ हर कम्म जो चाह् ओह् करी सकदा ऐ बंदा सूट पलाजो ड्रैस मतलव पैंट कोट शेरवानी हर चीज़ मतलव बंदा सी सकदा बंदा अच्छा कम्म करी सकदा ऐ ते लेड़िस बी सी ओड़दियां जैंन्टस बिच्च करदे ऐ बंदे बि हर कम्म एह् नी कि इक कम्म पिच्छें पेई रौह्नां कि में कम्म एह् नेंई थ्होआ ते में दुआ करनां गै नेंईं फैशन डिज़ाईनिंग दा जेह्ड़ा कपड़ें दा कम्म ऐ बड़ा अच्छा कम्म ऐ करनां चाही दा बंदे नै ते एह् ऐ कि अज्ज कल डिमांड़ बड़ी ऐ अज्ज कल बडड्डे बड्डे सैलिब्रिटी नै ओह् बी आखदे कि असैं कपड़ा शैल बंदे कोला दा स्याना कपड़ा शैल सीगे अच्छा सिक्खे दा होग ओह् बी कपड़े अच्चे स्यांदे उंदे कोला दा एह् चीज़ ऐ ते एह् ऐ कि मतलव एह्दा बी बक्खरा होंदा ऐ कि एह्दा बक्खरी पढ़ाई होंदी ऐ बक्खरा इसलदे इंस्टिटयूट खुल्ले दे नै हर चीज़ दा एह् ऐ कि ओह् ओह्ॅदे अग्गैं टीचर होंदे ऐं साह्नू अग्गैं मतलव सखांदे ऐं कि तुसें कियां कम्म करनां मतलव पैह्लैं होंदा पैह्लैं लोग अखबारे पर सखांदे हे अखबारे पर सखांदे हे कि इयां इयां अज्ज कल बी सखांदे अज्ज कल कपड़ा किस हिसाबे दा कटनां कटिंग करनी ओह्दी पैह्लैं ते एह् सखादे हे कि ओह्दा पैह्लैं ते तरपाईयां सखांदे हे सारें कोला दा पैह्लें तरपाईयां आंहगन फिर करवांदे ऐं तरपाईयां जिस बंदे गी आईयां ते ओह्दे बाद आखदे पौंच्चे बनाओ पौंच्चे अच्चे बनने चाही दे पौच्चें जिसी आई ये फिर आस्ता आस्ता उसी जेह्ड़ी कटिंग सखादे ऐ कटिंग सखांदे ऐं गलमां कियां बनाना ऐ मंहुंडे दी शेप कियां लैनी ऐ ठीक ऐ तीरे दी किस हिसाबे दी लैनी ऐ फिटिंग किस हिसाबे दी बनानी ऐ फिटिंग होंदी ऐ कि जियां कोई नोटा बंदा ऐ ते उस हिसाब दे खल्लैं आना पौंदा किस हिसाब दी फिटिंग बनानी ऐ पतले बंदे दी अलग फिटिंग बनदी ऐ अलग अलग कपड़ा थोह्ड़ा तरका इयै पर थोह्ड़ा जा होंदा मोटा बंगदा होऐ उसी इंच दो इंच थोह्ड़ा बध्द रक्खनां पौंदा हर चीज़ च ते हर चीज़ बद्द रक्खनां पौंदां ते कपड़ा बंदा बंदे मन लाईयै कोई बी कम्म करनां होऐ कोई बी कम्म करोई कम्म मुश्कल नी हर कम्म अच्छा होंदा ऐ ते एह् होंदा ऐ कि पैह्लैं बंदे गी शर्ट कट्टनीं होऐ ठीक ऐ पैह्लैं शर्ट सखांनीं नार्मल पैह्लैं सलवार कमीच सखांदे कि असैं कमीज़ कियां कट्टनी सलवार कियां कट्टनी फिर जोड़नांम दस्सदे ऐ कि इसी जोड़नां ठीक ऐ कमाचां जोड़ी लेईयां म्हूंडे जोड़ी ले एगह् किता फिर सलवार गी चोनां पाईयां मतलव हर चीज़ बक्खरा बकक्खरा सखांदे ऐ मुश्कल मुस्कल कम्म केह्दै च होंदा ऐ मतलव जादातर होंदा ऐ मुश्कल कम्म जियां तुस लाई लो कि भला जियां तुस लाई लैऔ भला कटिंग च होंदी मुश्कल पैह्लैं आंदी मुश्कल कटिंग च कि कटिंग किस हिसाबे दी करनी ऐ कटिंग टाईम लगदा कि कटिंग किस हिसाब दी सिक्खनीं ऐं कटिंग होई ते कपड़े सारे सी लैंदे न सटिच होंदा कि इत्थमां दा लेईयै इत्तें तक सीना क्योंकि जेह्की माड़ा मुट्टी घर कम्म सिखदा ऐ मशीनां पर ओह् सींदा ऐ कम्म होंदा जेह्ड़ा कट्टिंग दा एह् कारन ऐ कि कटिंग बंदे नै मतलव अच्छे बंदे कोल सिक्खनीं चाही दी अगर कम्म अच्छा चलानां ते अच्छे मतलव इंस्टिटूट च सिक्खी लैओ जां कोई मतलव अच्छा फैशन डिज़ाई निंग आह्ला होऐ उंदे कोल चली जाओ सिक्खन चली जाओ मतलव कम्म ठीक एह् तोड़ी ऐ कि शड़े सूट गै सीनें पलाजो फलेयर शेरवानियां पैट कोट होर बी बच्चें दियां फ्रकां होईयां शोटे सोटे बच्चें दे पज़ामें कुर्ते होईये होर बी मतलव बड़ा कुश होंदा ऐ कम्म सिक्खनां सब कुश सिक्खनां एह्दे बिच्च बी इंसान गी बड़ा कुश मतलव पैसा साह्मनू मिलदा ऐ अस पैसा कमाई सकने साढ़ा घर अच्छे तरीके नै चलाई सकनें ओह् गल्ल नी ऐ कि अस नेंई चलाई सकनें इसलै बड़े लोग ऐसे नै कि बड़ियां जनानियां इयां बैठी दियांओह् अपनां सर्कल सब कुश चला दियां नै ते अपनां बंदा सर्कल चलाई सकदा ऐ जेह्ड़ी जनानी आखदी होऐ कि में की में कुश नी करी सकदी में कक्ख नी करी सकदी में एह् ऐ कि पढ़े लिखे दा बंदा कम्म करी सकदा अनपढ़ बी करी सकदा जेह्ड़ा नेंई पढ़े दा थोह्ड़ा बौह्ता ओह् बी कम्म चलाई सकदे होन सिक्की सकदे होन कि असें कम्म एह् करनां ऐ असैं पैसा कमाना ऐ एह् ऐ कि एह्दे च मतलव थोह्ॅड़ा ऐ कि एह् होनां चाही दा कि में करनां ऐ ठीक ऐ इत्तै बास्तै कम्म अच्छा ऐ कम्म करो कम्म कोई बी करो अच्छा करो जे साह्नू थोह्ड़ा साह्नू मतलव एह् होंदा कि साह्नू सगोआं कोई एह् नी बोल्ले कि एह् चीज़ नेंई ऐ कम्म कतरनां सैल कम्म करनां बिल्कुल अच्छी टैकनीक ऐ करो तुस और सारैं आक्खनां कि तुस करो कटिंग दा कम्म ऐ बिल्कुल स्हेई कम्म ऐ हर जगा डिमांड़ ऐ नहाड़ी पिंड च बी डिमांड़ ऐ शैह्र च बी डिमांड़ ऐ और अग्गैं तक जानां होऐ ते उत्थें बी डिमांड़ ऐ सद्दे कि तुस अच्छा कम्म करदे औ एह् ऐ तुस सिक्खो कम्म करो कम्म हर कम्म मतलव तुसें सददे कि तुस अच्छा कम्म करदे ओ ते आई जाओ साढ़े कोल उत्थें बड्डे बड्डे पेपर होंदे ऐं टैस्ट होंदे ऐ ते ओह् अपनें हिसाब नाल रक्खदे ऐ बंदे गी एह् होंदा कि कम्म करनें दा कोई बी तरीका ना मन लाईयै करो बिल्कुल मन लाईयै कम्म करगे कोई मुश्कल कम्म नी ऐ सारा आसार कम्म ऐ